جی ہاں جیسے بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے آئی آئی ٹی آئی آئی ایس سی آئی آئی ایم سب کے لیے سستے نہیں ہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بہت سنگھرش کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بہت سے بچے جو پڑھتے ہیں بہت محنت سے پڑھتے ہیں اس کے لیے مزدوری بھی کرتے ہیں اور بہت سی مشقتوں کا سامان کرنے کے بعد یہ پڑھ پاتے ہیں اور بہت ان کے اوپر دباؤ بھی بنتا ہے لیکن طلبا بہت محنت سے اپنے شوق و ذوق سے اس کو مکمل کرتے ہیں اور ایک بڑے مقام اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کا نام روشن کرتے ہیں